राजस्थान में घणेई ग़लति फ धारणाऊं फैलियलु आहिनि जेंसां मुसाफ़िरनि जे मन में वेई रहियूं आहिनि ऐं हिन करे मुसाफ़िरी राजस्थान में अचण खां बि ढिॼंदा आहिनि हुननि जो इहो ई आए मन में की राजस्थान में पाणीअ ई तंगी आहे अहिड़ो त कुझु कोन्हे हाणे पाणीअ जी तंगी त आहे कोन छाकाणि बारिश बि घणेई थींदी आहे बरिसात बि सुठी तरह थिए थी ऐं उहो पाणी स्टोर करे रखंदा आहिनि अनासागर झील में बि पाणी चङो ई आए ऐं ॿियो वरी टीसुरपुर मां बि सुठी सप्लाई थी वेंदी आ पाणी स्टु पाणीअ जी हाणे तंगी कोन्हे ऐं सिक सुरक्षा जे तौर ते ॾिसियो वञे त सुरक्षा बि सुठी आहे अहिड़ो कुझु कोन्हे मेले मटेरे में बि घणेई सुठी पुलिस जी सुरक्षाऊं हूंदियूं आहिनि ऐं हर तरह सां मां हाणे राजस्थान में उहो कोई कोन्हे तंगी या ग़लतफ़हमी पर माण्हुनि जे मन मां कीअं कढिजे माण्हुनि की त धारणा आहे की हिकु बार कोई ग़लति धारणा किथे फैलिजी वञे त उहो मन में वेही रहंदी आहे ऐं सुरक्षा बी ॾिठो वञे त बिल्कुलु उहे आहिनि राजस्थान में पहिरीं ग घूंघट प्रथा हूंदी हुई हाणे उहा बि कोन्हे हाणे त छोकिरियूं बि छोकिरनि सां कंधो सां कंधो मिलाए करे हलनि तियूं ऐं ॿियो सुठी बि शिक्षा बि कनि थियूं पढ़ाई में बि सभिनी खां अॻियां आहिनि छोकिरियूं राजस्थान जूं राजस्थान जी छोकिरियूं ऐं ऊंचे दर्जे ते ई हन म मुकाम बी हासिल थियूं कनि सही वॾी वॾी जॻहियुनि ते उन्हनि नौकिरी बि मिलियल बि आहिनि ऐं छोकरियूं ऐतरी पढ़ी लिखी अॻियां आहिनि की छोकिरनि खे बि पुठियां कयो अथनि ऐं हर पढ़ाई जे खेत्र खां वठी हर तरह सां पहिरीं त खाइणु पीअणु रहणु सहण में बि फर्क़ु हूंदो हुओ माण्हू खे लॻंदो हुओ की राजस्थान में ह घूंघट में रहंदियूं आहिनि क सलवार कुर्ता पाईंदियूं आहिनि हीअ मतिलबु अनपढ़ आहिनि पर अहिड़ी कोई ॻाल्हि कोन्हे राजस्थान में हाणे सभु छोकरियूं पढ़ी लिखी होशियारु प रहणु सहणु खाइणु पीअणु सभिनी में हिननि खे बदिलाउ अची चुको आहे ऐं हीअं ग़लति धारणाऊं हाणे माण्हुनि जे मन मां त कढी नथा सघूं